हेलो केरु हेलो तव्हां केरु मां रेशमा उटवाणी थी ॻाल्हायां तव्हां एजेंट था ॻाल्हायो शालू आसवाणी वटि अछा भाभी मूंखे मूंखे न जबलपुर खां ॿाहिरि ज़मीन खपे मूंखे न घरु हा मूंखे घरु ठाराहिणो आहे त मूंखे उन ई हिसाब सां ज़मीन खपे ऐं घरु मूंखे वॾो ठाराहिणो आहे वॾो घरु ठाराहिणो आहे हा न न मूंखे पंहिंजे लाइ ई घरु त हा तव्हां मूंखे पंहिंजे हिसाब सां सलाह ॾियो की किथे सुठो मिलंदो किथे कहिड़ो एरियो सुठो आहे मां त जबलपुर में नया नईं थी अचां त मूंखे बा बा हा अछा हा हा हा मूंखे ॾाढो वॾो घरु ठाराहिणो आहे त तव्हां मूंखे सलाह ॾेई सघंदव की न घणो मतलबु केतिरी एकड़ ज़मीन वठां कीअं वठां केतिरी ज़मीन वठां कि मुंहिंजो घरु सुठो बढ़िया लॻे पर दी भाभी मूंखे न एरियो ॾाढो बढ़िया खपेव

हा

त ठीकु आहे उहो त ठीकु आहे हाणे बाक़ी मां ॾिसंदमि तव्हां सलाह तव्हांजी सलाह सुठो थियो तव्हां मूंखे सलाह ॾिनव पर छाहे की घर वारनि खे बि उहा शइ वणे न त इन लाइ मां पहिरियों ॾिसंदमि की भई मूंखे तव्हां हा त हा त मुंज जी मुंहिंजो बजट भई पंजवीह छवीह लख अथव ऐं मूंखे हुन में सुठो घरु खपे

हा हा त तव्हां मूंखे ॾिखारिजो त जॾहिं तव्हां ॿुधायो त हा न मां तव्हां ॿुधायो असां हुन हिसाब सां अची वेंदासीं भई असांखे समय तव्हांजो ॾाढो सुठो खपेव इएं न की भई तव्हां तकड़ि तकड़ि फड़ फड़ में कयो ॾेखारियो

हा त मां हिन हा मूंखे तसली थींदी त अञा ॿिए माण्हू खे मां बि ॿुधाईंदमि भई हीउ एजेंट सुठो अथव हिनजे थ्रू कमु कयो न त भई पोइ त

हा त भाभी मां हिन हा त मां हिन महीने जी पंदरहीं तारीख़ ताईं ईंदीमांव त तव्हां ॿुधाइजो उते भई असांजे रिश्तेदारनि में शादी बि आहे त मां सोचा पई अॻोपोइ कमु बि थी वञे इहो त पंदरहीं तारीख़ हा असांजा माइट आहिनि उते भाभी उते माइट आहिनि हा हा हा न न भाभी न न पंहिंजी तसली पंहिंजी तसली थींदी आहे त हिन लाइ हा त हिन लाइ मां सुठे सां पहिरियों ॾिसी वासी वठंदमि पोइ मां पंहिंजे रिश्तेदारनि खां पुछंदमि हा बाक़ी पाड़ो वाड़ो असांखे सुठो खपेव इअं न कि लड़ाई झॻिड़े वारे माण्हू गाली गलौच वारो

जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे त पो पंदरहीं तारीख़ अचूं था तव्हांखे हा हा हा जी